हाँ हमें नल का पानी मिलता है हमारे यहाँ नल का ही पानी आता है वह पानी जो नल का पानी होता है वह नहाने धोने व बर्तन साफ़ करने के लिए सब्ज़ियाँ धोने के लिए तो सही है लेकिन अगर उसे पीया जाए तो वह पानी में बहुत तरीके की दवाइयाँ मिली आती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है वह हमारे शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है वो बहुत ज़्यादा कठोर पानी होता है वह पीने के लिए वह पानी साफ़ नहीं होता है